आं दा गोदो जोंनि बर'फ्रा दख'नाखौ न'आव दानाय नङाबा हाथाइनिखौ रावबो बायनानै गानफेरामोन आरो दानि सोलायै सोलायै लेखाबो रोंबाय सोलायबोबाय दानि दानि मानसिफोरनि दख'ना गाननाया हाथाइनि आलदा रोखोम जालांबाय गस्ला ससे गाननानै दख'ना ससे गानग्रा जाबाय आरो दख'ना नङाबालानो आलदा दख'ना मा होनो सं सङा आरो बांगालफोरनि थबनफोरखौनो बायनानैबो गानग्रा जाबाय आरो नाना रोखोमनि सोलायबाय आरो दानि मानसिफोरनि दख'ना गाननायफ्रा बेखौनो आं बिराद दुखु मोनो मानो होनबा बर' माहारि जानानै दख'नाखौ न'खरावनो साल गान्दै लानानै दानांगौ ओमफ्राय फिसाफ्रा गाननांगौ बिमाफ्रा फोरोंनांगौ बेबादि जायोमोन दानाथ' दख'नाबो दानायबो सोलोंला बिमाफ्राबो फोरोंनोबो हाखाला दख'ना गाननाया गासिबो सोलायजोबबाय खालि हाथायनि गोबा गोबा दख'ना बायनोसै बेखौनो फानथाब फुनथाब ससे गाननोसै गोजौ बाहागआव गस्ला बायना गाननोसै बेजोंनो सोलिबाय जोंनि बर' माहारिया दख'ना गाननाया बेखौनो आं माबानानै माबा आं रोंलालै गोसोखांनो